ہیلو جی السّلام علیکم جی سر آپ فلپ کارٹ سے بول رہے ہیں سر میں فلپ کارٹ میں کال لگائی ہوں دراصل میں یہ ہیڈ فون آڈر کی تھی جی جس میں ایک اوریجنل ہے اور ایک ڈپلیکیٹ ہے جی سر جی سر بالکل میں نے اچھے سے چیک کیا ہے جی جی بالکل جی سر میں ملی بول رہی ہوں جی سر تو مجھے چینج کرنا ہے جی راجو نام کا آیا تھا جی سر جی سر بہت مہربانی ہوگی سر پلیز سر چینج کر دیجئے سر جی جی جی سر شکریہ شکریہ جی او کے او کے تھینک یو تھینک یو سو مچ